अ मा नांगौमोन माबायदि बासन नांगौ अ बेथ' गैया आंनियाव नांगौब्ला खाथिनि दखानाव जगाजग खालामनानै होगोन आं दा बासन बरथना गोबां दं बिदिनो बाल्थिङा साइसनि गैया बेलेगा दं माने ससपेन जागोन बिनिफ्राय केराहि बिदिनो थुरसि खुरै बायदि बायदि आरो बेफोरनि दामआ जाहैबाय ओइ साराइ तिनस' सारिस' पास्स' बेबायदि आरो सुसपेनाथ' केजि हिसाबसो बे केजि हिसाबसो जायो नों बे मा साइसखो लागोन मिडियामआ गोग्लैगोन सारिस' साराइ सारिस'सो लथाया काहानि दं बेबो केजि हिसाबसो केजियाव बार'स' गोग्लैगोन बियो थुरसिया बे नों लानायनि सायाव गोबा रोजा बेबो बार'स'आनो गोग्लैगोन केजि

बेफोरो दामि आरो खम दामि दङ बबेखोबा लागोन मिलाय जागोन दामफोरखो एसे मिलायनानै हरनोसै लेन्थना दं गोबां बुस्थु दं बिदि मा मा नांगोन बेबा फैनानै नायनानै मिलायनानै लांफै फै फै जायखिजाया समावनो मोनगोन बेलेक बिबायदि जिथ' गैया आंनियाव बे बासन बरथनानोसै आरो अ जागोन दे जागोन जागोन दे दे बिदिब्ला अ दे दे दे दे दे दे दे